मैंने फ्लिप्कार्ट से एक बार विवो एक्स एटी प्रो फ़ोन मंगवाया था जो कि मैंने सुना था कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है बहुत अच्छे रिव्युज़ मिले थे तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर के देखता हूँ तो मैंने एक बार मंगवाया ऑर्डर किया विवो एक्स एटी प्रो इसके बारे में तो मैं मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी नेगेटिव रहा है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब मैंने ऑर्डर किया एक तो ऑर्डर जिस दिन आना था उस दिन ना आ कर लेट हुआ आने में दो से तीन दिन लेट हो गया ठीक है और आया तो ऑर्डर मिला और उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी मतलब अगर वो ज़्यादा दब के आता तो हो सकता है फ़ोन टूट भी सकता था ऐसी पैकिंग थी उसकी पैकिंग अच्छी नहीं थी खुले हुए थे तो ठीक है मैंने ओपन तो किया ठीक है ओपन किया फ़ोन को उसके साथ हैंडसेट एक नेक बैंड था कि मिलेगा फ़्री लेकिन नेक बैंड फ़्री नहीं मिला फ़ोन का कभर भी नही था जो नॉर्मल थिंग्स होते हैं चार्जर और एक पिन बस यही था फ़ोन के साथ और मोबाईल का कभर भी नहीं था तो कुल मिला कर ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और बाक़ी बात करें तो जब मैंने फ़ोन चालू किया यूज़ करना चालू किया तो फ़ोन तो कुछ दिनों में ही हैंग करने लगा तो ये काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा कि क्योंकि मैंने सुना था कि फ़ोन विवो का बहुत अच्छा था उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है मगर कैमरा क्वालटी बहुत ख़राब निकली है वैसा कुछ लगा नहीं जिस प्रकार से रिव्यु दिया गया था तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब अच्छा नहीं रहा फ़ोन को ले कर फ्लिप्कार्ट को से ऑर्डर करने पर और फ़ोन काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है स्लो चल रहा है एक्टिविटीज़ सही नहीं हो रही है फ़ोन की बस कुल मिला कर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था